औ औ

औ हागोन बिदिनो एम्फ एम्फौखौ सिगाङाव फिथोबखौ सुखांनानै दोनो ओमफ्राय सुखांनानै दोननानै सिख्रि ओंखारो ओमफ्राय बे सिख्रि निफ्रायनो बिदै दैयो ओमफ्राय बे बिदैखौ खाथबनानै दोनो लेखा फ्राव प्लासटिकफ्राव जुनानै ओमफ्राय जेब्ला फिसा गोरलै बेरो होनब्ला सानद्रि आव दोनो ओमफ्राय सानद्रिआव दोननानै बिदिनो बे बिलाइ इन्दि बिलाय गोरलै गोरलै आ बेखौ होयो ओमफ्राय बिदिनो एम्फौआ लोमबाय थायो आरो लोमबाथाय देरो लोमबाथाय देरो ओमफ्राय लोमनाय समाव आदार जाया ओमफ्राय बिदिनो लोमनानै एसे देरबा आखाय बिमा जायो बा संग्राइयाव दोनो ओमफ्राय संग्राइयाव दोननानै जेला माबाबाय होनबाना बे दानदा बिदिनो औवा दानो औवाखौ दाननानै बिदिनो मोनथाम जांख्ला बानायो औवाखौ औवा दानदाखौ मोनथाम दुरुंजों खाखोनानै बिदिनो जाबखो जाबखो इन्दि बिलाइ होनानै एम्फौखौ फिसियो ओमफ्राय बिदिनो इन्दि बिलाइखौ सायाव होनसै आरो बे सिंनिखौ बोख्लायनानै खिखौ गारनसै लाय ओमफ्राय बिदिनो लोमखांनानै उनाव लोमनानै देरनोसै बिमा जानोसै ओमफ्राय ओंखारनोसै ओंखारनानै बिदिनो जेला ओंखारो होनबा एम्फौआ मानला बायनोसै नालाय फिथोब थोबनो थाखाय होमबा बै माबाखौ लोखोना फोरखौ आदुमग्रा फोरखौ दाननानै जालि खाखोनानै होयो ओमफ्राय बिदिनो जालि खाखोनानै होबाथाय बिसोरो एब्रेनोसै फिथोब थोबनोसै ओमफ्राय हरथाम सानथाम जाबाथाय जिरनानै जाजानोसै थिग बेबायदिनो जोङो एम्फौखौ फिसियो

औ औ बेबायदिनो माबा मोनसे सेन्ट मोदोमनाय माबा मोनसे माबा लानानै थाङोब्ला एम्फौआ थैयो मोनामनायजों थैयो

एम्फौ फिथोबखौ फानोबा बेबायदिनो अबेबा बोथोराव हाय कि जिआव बार'स' मोनो एखनबा एक हाजार मोनो एखनबा पन्द्रस' मोनो ओमफ्राय बुंजोबनो हाया आरो एखनबा बोसोराव बारायो एखनबा बोसोराव खमायो ओमफ्राय

औ दे दे